मेरे जीवन में जो महत्व है सबसे ज़्यादा वह मेरे परिवार का है मेरे मम्मी पापा का है मेरे भाइयों का है और मैं इनके बिना कोई काम नहीं कर सकती मैं अपने जीवन में कभी भी कुछ भी काम करती हूँ या कोई बड़े बड़ा निर्णय लेना होता है तो मेरे मम्मी पापा से पूछ के भाइयों से पूछ के उनसे बात करके इनके सलाह पर ही मैं कोई भी काम करती हूँ या निर्णय लेती हूँ और मेरे जीवन में अपने सब जो और जो महत्व है वह वो संयम है और मेरे मन की शांति है तो मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो अपने मां बाप से इन सब से पूछ के ही परिवार की सलाह पर ही काम करती हूँ और मैं पूजा करती हूँ और कुछ एक आध घंटा मैं अपने वहाँ पर मंदिर में जाकर अपने मन को शांत करती हूँ प्राणायाम करती हूँ इन चीज़ों का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है